हा हेल' औ खोनाबाय बुं दे नोंस' दङ ओरैनो दोंलाबायो नै गथ' गथायजोंनो ए ए न' लुनो नागिरदों नोंस्रा ए माबायदि न' लुगोन दा नोंसा बुङा मानो ए हामगोन दे मोजां जागोन ए बै नोंसोरनि खाथिनि दुब्लिनियाव ए दा

खरसथ' थांगोन थांनायालाय न' मोजां लुनोब्लाथ' आरो खरसालाय मोजाङै थांखागोन दा इथानि दामफोराबा बेसेबां जादो इथा रड बालिफोरनिया जोंहाबो जोंहाबो लुदोमोनहाय ओमफ्राय दा आं आरो बे न' लुनायनि दायत्य'खो लायाखै नालाय बिनिखाय आंबो दा माने बांद्राय मोजां बुंनो हानाय नङा औ बाला अन्थाइआ ट्राक हिसाबाव लायो ओमफ्राय दा रडफोराबा बेसां लादों इटाखोलाय आठ थाखा थरसेयाव आठ थाखा होनना बुदोंमोन आरो दा इथायाबो मोजां मोजां थानफोरा मोजां जायो आरो न'आ आरो दामखो नायनानैसो लुनांगौ नालाय एसां खस्थ' खामायनानै न' लुनाया मोजां लुब्लासो नङाब्ला आरो थाबनो गाज्रि जायोब्ला लस थाङोना मोजांखौनो लु औ आरो सिमेन्टफोराबो मोजां नांगौबायदि होनो हो नङाब्ला थाब थाबनो गुगायो मस्लाया हो मस्ला होनांगोना नांगौबायदि मोननांगौब्लासो मोजां जायो न'आबो ए हामदोदे सोंदो मोजाङानो जादो औ औ औ दे होमब्लालाय माब्लाबा खबर हरदो दे दे